जोङो गोदो अदाबआव सङोमोन नै दा ससेयावसो जि खस्थ'खौ सोलिबोबाय नै दासो गेसआव एसे एनैखौ जों मावबाय एख्खे जि खस्थ'खौ जों सोलिबोबाय जाबोबाय मावबोबाय दांबोबाय जोङो गासिबो सलिबोगासिनो दा हायाबाबो हाहोनांगौ मानि गोथावआ अरजों संनाया साबसिन जायो गेसआव संनाया बारा रस गैया जायो दा गेसआव संबा एसे आखाइ गोलाङो अरआव संबाथ' आखाइ गोलाङा गोदोबो बिदिनो जा सलिबोबाय दाबो नै गेस जोबबाथाय आरो नै अरआव संदोलाय रेस गैखाया एख्खे सामफ्रामबो सोरांबाथाय बे ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जोंना हालुवाना गथ' गथाइ जाहोनांगौ लोंहोनांगौ अखानायबानो सिला सिबनाय थोरसि सुनाय ओंखाम संनाय गोबोरनिफ्राय अमानिफ्राय दावनिफ्राय गासिबो खामानिया जों होन्जावफोरनावनो जोबथा गथ' खांनाय बानाय दानाय लुनाय फोरोंबोनाय बुंनाय